जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो शेफ़ाली आहे मां लाजपत नगर दिल्ली मां ॻाल्हाए रही आहियां पोएं हफ़्ते मूंखे पूणे लाइ फ़्लाइट पकिड़नी हुई रात जी साढे यारहं बजे जी फ़्लाइट हुई मुंहिंजी मूं राति जो साढे अठे बजे कैब बुक कई हलंदे हलंदे अलाए कैब जो सी एन जी ख़राब थी वेई या सी एन जी गैस ख़तम थी वियसि जो असांखे पेट्रोल पंप ई न मिले जिते सी एन जी एवेलेबल हुजे हाणे तव्हां समुझो मुंहिंजी कहिड़ी हालति थी हूंदी राति जे टाइम मां मां अकेली ज़ाइफ़ां बीठी आहियां रिंग रोड जे मथां ऐं ड्राइवर बि एतिरो लापरवाहु हुओ जो हिकिड़ो पेट्रोल पंप न पियो ॻोल्हे सघे जिते सी एन जी गैस मिली सघे हा हाणे सोचो जंहिं खे फ़्लाइट पकिड़नी हुजे हुनजा पैसा लॻल आहिनि हुनजो टाइम उते वेस्ट पियो थिए ऐं अॼुकल्ह जे टाइम में त टाइम केतिरो क़ीमती आहे मूंखे उमेद आहे तव्हां समुझी सघंदा मुंहिजी हालति छा थींदी हूंदी हिकु त सीउ मथां मूंखे समुझ में न अचे मां किथे वञा पंहिंजी फ़्लाइट केंसिल करायां या वापसि पंहिंजे घरि लाजपत नगर वञा या कहिड़े रिश्तेदार खे घुरायां किथां हेल्प वठां जो मां बि ॾाढी कंफ़्यूज़ थी वियसि हिनकरे मूंखे इहो ई चवणो हुओ त तव्हां पंहिंजी कैब जी हालति खे सुधारियो जीअं स सवारी खे शिकायत जो मौक़ो न मिले जेको तव्हांजी कैब में हेॾे होॾे माण्हू एतिरा वञनि था एतरियूं कैब दिल्ली जहिड़े शहर में बुक थींदियूं आहिनि हिकु ॾींहं में जे उहे बि एतिरो मतलबु तव्हां मां ख़ुशि न थियनि तव्हांजी सर्विस मां ख़ुशि न थियनि पोइ छा फ़ाइदो कैब हलाइण जो पाणि कैब हलाइण सां एतिरो प्रदुषण थींदो आहे रस्ते में जाम थींदा आहिनि हेॾियूं परेशानियूं ईंदियूं आहिनि त प्लीज़ मुंहिंजी ॻाल्हि खे तव्हां गौर कयो ऐं प्लीज़ कुझु करियो इन बाबति महिरबानी